میں روزانہ صبح ہلکی دوڑ جوگنگ کرتا ہوں واک یعنی چہل قدمی میری روزمرہ کی عادت ہے کچھ ہلکی پھلکی ورزش جیسے اسٹریچنگ اور اسکواٹس کرتا ہوں یوگا اور پرانا یہ ویایام سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے رشی رسی کودنا بھی اچھی جسمانی ورزش ہے جو میں گاہے بہ گاہے کرتا ہوں سائیکل چلاتا ہوں اس لیے یہ میرے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتی ہے میں روزانہ سیڑھیاں چڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں لفٹ سے پرہیز کرتا ہوں پانی زیادہ پیتا ہوں تاکہ جسم ہائڈریٹ رہے وقت پر سونا اور اٹھنا میری صحت کا حصہ ہے تیل مالش بھی جسمانی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے میں باغبانی بھی کرتا ہوں جو ذہنی سکون دیتی ہے ہر کھانے میں تازہ پھل اور سبزیاں شامل کرتا ہوں موبائل یا اسکرین پر کم وقت گزارتا ہوں ہلکی موسیقی سن کر ذہن کو پرسکون رکھتا ہوں دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر ذہنی دباؤ کم کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی عادتیں مجھے صحت مند اور خوش مزاج بناتی ہیں